हँ तऽ ड्राइवर साहब ओना हमर एकटा गाँवमे पूर्णिया पूर्णियामे रजनी चौक जगह छै अहाँ पाँच मिनटके अन्दर आबि कि नहि जल्दी बताओ ठीक छै